हैल्लो हां जी हां जी हां जी पी ओ साह् बोल्ला दे अ नमस्ते जी नमस्ते ठीक ठीक केह्ड़ा कम्म सर अच्छा अच्छा कोई नी मरज़ होई जाह्ग कम्म तुआढ़ा पता केह् इसलै इलैक्शन चला दी नी इलैक्शन दी बज़ह् कन्नै पैसा रुके दा ऐ ते पैसा जिसलै बी आंदा तुआढ़ा ते कम्म करी ओड़ने आं कम्म कराई ओड़ने आं तुआढ़ा पैह्लैं बी कराया तुआढ़ा कम्म हां ते पैह्लैं बी तुआढ़ा कम्म करवाया माराज़ इक शिड़क बनाई इक पुली बी दित्ती ही तुसेंगी फ्ही हून जिसलै बी पैसा आंदा ग्रांट जिसलै बी आह्ग तुआढ़ा पक्का कम्म होई जाह्ग हां कोई नी पक्का होई जाह्ग होई जाह्ग कोई नी टैंशन नी लैयो ठीक ऐ ठीक ऐ